जों बोथोरफोरजों गोरोबनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि बोथोरफोरखौ जोङो फालिनो हायो बेबायदिनो जोङो गोजां बोथोराव जों बेबायदिनो बर बर'दिन बोथोरफोरबो जायो आरो बेबायदिनो बोथोरखौ लानानै गुबुन गुबुन बेबायदिनो प्रग्राम फोरखौ जों फालिनाय जायो आरो बेबायदिनो गुबुन धर्म'फ्राबो बोथोरजों लोगोसे सोमोन्दो लाफानानै गोबां रोखोमनि बेबायदिनो रंजानायफोरखौ बाहायनो हायो बेबायदिनो दा दैज्लां बोथोर अक्ट'बर समायाव बेबादिनो धर्म'खौ लानानै गावबा गाव बेबायदिनो समाजाव थानानै गावनि रंजानाय आरो बोथोरफोरजों लोगोसे थानानै गावनि बेबायदिनो रंजानायफोरखौ गावनि जिबनाव बाहायनो हायो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बोथोरफ्रा सोलाय सोल' जायो गोजां बोथोरनि उनाव गोलोम बोथोर फैयो गोलोम बोथोरनि उनाव गोजां बोथोर फैयो बेबायदिनो बोथोरफोरखौ लानानै बोथोरफोर गोबां बेबायदिनो गावनि जिबनाव बेबायदिनो फालिनो हायो बिखायनो जोङो गावबा गाव बोथोरफोरजों सोमोन्दो लाखिनानै गावबा गावनि जिउ खुंनायाव जोङो आलादा आलादा रोखोमै जोङो मोनफा मोनफा रोखोमनि बोथोरफोरखौ जोङो रंजानाय हाबाफोर बाहायनो हायो